हम अर्चना बाजि रहल छी हम अहाँके एजेंसीसँ ज्यादातर गाड़ी लैत रहैत छी एहिद्वारे हम फेरो लेबय चाहै छी एहिके लेल अहाँ हमरा छूट दिअ